کھیل کھیلنے سے دیہی علاقوں کے لوگوں کا کئی طرح سے فائدہ ہوتا ہے کھیل کھیلنا صحتمند رہنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے اس سے جسمانی طور پر قوی بننے میں مدد ملتی ہے اور اصولی صحتی فوائد حاصل ہوتی ہے کھیل کھیلنے سے افراد کی جسمانی تندرستی کے ساتھ ساتھ منسلیکت اور توجہ کی بھرمار ہوتی ہے جو روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے کھیل کھیلنے سے لوگوں کے درمیان سماجی تعامل بڑھتا ہے یہ موقعے فراہم کرتا ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے اور دوستیاں بنائیں کھیل کھیلنا افراد کو ایک مہارت کا موقعہ فراہم کرتا ہے وہ اپنی حرفتی اور فعلے مستقبل کے لیے بہترین تر اور پیشہ ورانہ مواقع فراہم کرتا ہے کھیل کھیلنا مدد فراہم کرتا ہے اور جذبات کو کم کرتا ہے کھیل کھیلنے سے شعبوں کے بنیادی پہلوؤں پر پہچان بناتی ہے اور افراد اپنے ملک کا نمائندہ بنتے ہے کھلاڑیوں کے لیے کھیل کھیلنے کے تجربے روزگار کے مواقع بھی واقفیت حاصل کرتی ہے جیسے کہ کوچ بننا ہے ان کو تعلیم دینا یہ تمام فوائد سماجی تعامل کی طرح ایک مجموعہ بناتے ہے تو دیہی علاقوں کے لیے اہم ہوتا ہے